ہیلو گڈ اِوننگ سر سر میں ایف جی ٹیکس کمپنی سے بول رہا ہوں میڈیکل ریپرزنٹیٹیو سر آ ہماری کمپنی نے ابھی ایک نیا نئی دوا جو ہے اِنٹروڈیوس کی ہے جو ڈائگنوز ڈائگنوز وغیرہ میں کام آتا ہے سر اِسے جو ہے اور بھی کئی ساری چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں اینٹی بایوٹِکس کے طور پہ جو ہے اِسے یُوز کیا جا سکتا ہے سر کیا آپ جو ہے اِسے اپنے یہاں انٹروڈیوز کر سکتے ہیں ڈائگنوز کے علاوہ سر بتایا اینٹی بایوٹکس میں آپ اِسے یُوز کر سکتے ہیں بہت یُوزفُل ہے آپ ایک مرتبہ ایک مرتبہ آپ آپ سر ایک مرتبہ ٹرائی کر لیں اور اُس کے بعد رزلٹس اِس کے جو ہے جس طرح سے آئے گا آپ اگر کہیں گے تو پھر ایکسٹرا ہم جو ہے آپ کو لا کے دیں گے پرووائڈ کرائیں گے

اوکے اوکے سر میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا سر جی جی وہ تو میں آؤں گا سر آپ آپ کی کلینک کب تک کُھلی رہے گی سر آٹھ بجے تک اوکے اوکے اوکے سر میں میں ضرور ضرور ضرور سر میں ڈیٹیل واٹس ایپ کر دیتا ہوں اور میں شام چھ بجے سے پہلے وِزٹ کر لوں گا سر اوکے اوکے سر تھینک یو تھینک یو سر